गो गोंयांत जायतें अशिक्षण आयल्लें आसा की जेतूंत आमकां गोंयचो इतिहास बदलिल्लो दिसता आनी गोंयच्या सांस्कृतीक तशेंच ही जी कल्चरल ऍक्टिविटी आसा ताका प्रोत्साहन मेळ्ळां अर्थांत हेतूंत आमकां जर पळोवपाक गेल्यार लोहिया लोहियांनी केल्ली जी हें आशील्ली स्वतंत्रताय खातीर केल्ली चळवळ आशिल्ली ती सुद्दां एक महत्वाची चळवळ आसा मिनेजिस ब्रागांझ तांणी केल्ली चळवळ आसा ती तांची अतिशय इम्पॉर्टन्ट अशी चळवळ आसा की तातुंतल्यान आमकां गोंय हें कितलें विंगड विंगड संस्कृती आनी भाशा हेंका धरून फुडें वता तें आमकां कळटा